ہاں جی بولیے جی جی بائک رینٹ والے بات کر رہے ہیں بائک چاہیے آپ کو جی جی ہمارے پاس ابھی جو ہے ہمارے پاس پلسر ہے اور بلیٹ ہے اور اسپلنڈر ہے کون سی بائک چاہیے آپ کو بلیٹ کتنے دن کے لیے چاہیے دس دن کے لیے تو ایک بلیٹ کا آپ کا پڑے گا ایک بلیٹ کا ایک دن کا آپ کا پڑے گا ایک ہزار روپیہ ہوں دس بلٹ چاہیے کہ پانچ پانچ دس دن کے لیے چاہیے تو یہ یعنی پانچ ہزار ایک دن کا پڑے گا آپ کا اب چلو کوئی بات نہیں تھوڑا کم کر دیں گے لیکن ساری یعنی ساری ذمےداریاں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ رینٹ پہ ہمارے یہاں سے لے جائیں گے تو یعنی اگر وہ کہیں لڑ بھڑ جاتی ہے کہیں آپ ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے سارے ذمےدار آپ لوگ ہوں گے اور اسی طریقے سے آپ آئیں گے جب لینے کو اپنے ساتھ کچھ کاغذات لے کے آنا جیسے کہ آپ کا سمجھ لو ڈرائیوری لائسنس ہے ہونا ضروری ہے پانچ لوگ جتنے بھی ہوں گے سب کا ڈرائیوری لائسنس ہونا ضروری ہے اور عمر جو ہے ان کی کم سے کم بیس سال کی ہو ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جو سیفٹی ہم بتائیں گے اس طریقے سے آپ کو چلانا ہے جیسے کہ آپ ہیلمٹ کا ضرور استعمال کریں گے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں باقی ہم گاڑی جو ہے چیک کر کے آپ کو دیں گے ٹھیک ہے

ہاں کریں گے لیکن میرے جو ہیں اصول بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں گاڑی اسٹاٹ کر کے آپ کو دوں گا گاڑی چلا کے دوں گا گاڑی کی ساری لائٹیں جلا کے دوں گا گاڑی میں کوئی چیز لیکیج تو نہیں کر رہا ہے کہیں آئل یا تیل یا کچھ بھی ادروائز تو ساری چیزیں جو ہے میں چیک کر کے دوں گا تو یعنی پھر ہم جب آپ سے لیں گے گاڑی تو پھر اس کے بعد ساری چیزیں ویسے ہونی چاہییں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کب لیں گے آپ تین دن کے بعد ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو آٹھ بجے یعنی بتا دینا آٹھ بجے ٹھیک ہے ہم ریڈی رکھیں گے تیار کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے